कूलर का पॉजिटिव रिव्यू है मतलब जो है कूलर हमें जो है फ्रेश हवा देता है अगर हम उसमें फ्रेश पानी डालें तो हमें हवा देता है और उसमे बिजली लगने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है और कूलर बहुत सारे प्रकार के होते हैं अगर हमें बड़ा कूलर लेना है तो जिस हिसाब से कूलर रहता है उतना इलेक्ट्रिक वो लेता है फाइबर फाइबर वाला कूलर ज़्यादा अच्छा लगता है उसको कहीं भी मतलब फाइबर वाले कूलर को कही भी किसी भी रूम में लगाकर जो है हवा लिया जा सकता है और गर्मी से बचने के लिए हम लोग कूलर का उपयोग करते हैं